मां अॼु खां ॿ साल पहिरीं हिकु क्रिकेट जो गेम खेलियो हुओ हुन में मूंखे क्रिकेट जे बारे में पतो पियो मां टीवीअ में पंहिंजे घरवारनि सां गॾु क्रिकेट जो गेम ॾिसंदो हुअमि मुंहिंजे घरवारा बि ॾिसंदा हुआ हुन में बलेदार कीअं पिया क्रिकेट खेलनि असांखे सॼी नोलेज आई पोइ मां बि पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु खेॾींदो हुअमि ऐं हुन क्रि क्रिकेट खे खेलण सां मूंखे अन क्रिकेट जे बारे में ॾाढो कुझु पतो पइजे की कीअं खेलिबो आहे छा आहे क्रिकेट असांजे देश जे ॿारनि लाइ ॾाढो सुठो आहे क्रिकेट हर ॿार खे खेॾिणो खपिजे क्रि ऐं क्रिकेट शो बि हर ॿार खे ॾिसणो खपिजे मां अॼु खां ॿ साल पहिरीं क्रिकेट ॾिठो हुओ मूंखे क्रिकेट जे बारे में ॾाढी नोलेज आई क्रिकेट ॾाढो बढ़िया ऐं ॾाढो सुठो आहे ऐं हर कंहिंजे लाइ हर कंहिं खे खेलिणो खपे क्रिकेट ॾाढो सुठो गेम आहे हर कंहिं खे खेलिणो खपे हुनजे बारे में असांखे सॼी नोलेज पतो पेई जॾहिं मां ॿ साल पहिरीं मुंहिंजे घरवारनि सां गॾु हुन क्रिकेट खे ॾिठो हुओ हुन में मूंखे क्रिकेट जे बारे में ॾाढो कुझु पतो पइजे